गोदान रेसिपि फोरनि बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आं गोबां टिभि मबाइल इउटुब फ्राव नायनानै सोलोङो स्टार प्लास फोराव मास्टार चेफ नि प्रग्राम फोरखौ नायो बेफोराव नायनानै आङो गोबां बसथुखौ आङो सोलोंनो हाबाय जेरैहाय आङो चिकेन बिरियानि फोरखौ संनो रोङामोन दा आं चिकेन बिरियानि खौ संनो रोंबाय सिंग्राफोर बानायना रोंबाय चिकेन फ्राइ खालामनो रोंबाय आरो गोबां गोदान गोदान रेसिपि फोरखौ आं रोंबाय मबाइल नि इउटुब चेनेल फोराव नन भेज फोरखौ नायनानै आङो सोलोंबाय जेरैहाय सल्ट बे माने नन भेज बेदर हांनाय बेदर र'सथ खालामनाय आरो संनायफोरखौबो आङो नायनानै रोंबाय आरो बे जोबोदैनो इजि जायो माने गोरलैयैनो सोलोंनो हायो इउटुब चेनेल फोरनि दारै दा आङो बिसोरखौनो नायै नायै सोलोंनानै मोजां मोनो आरो रोंबायबो थाबाय रोंनायाथ' आरो गोदान गोदानफोर माबाफोर उनफोराव बिसोर जेखौ दिनथिगोन आङो बेखौनो सोलोंबाय थागोन टिभि नि स' फोराव माब्लाबा टाइम मोना नायनो थाखाय अब्लाबो आं जेब्ला खामानिनिफ्राय न'आव थाङो अब्लानो आङो नायो जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो आङो बे मबाइल आवबो इउटुब नि बे गोदान गोदान रेसिपि संनाय मानाय खावनायफोरखौ नायबाय थानाय जायो